हिकु डिसंबर उणिवीह सौ वीह ॿ डिसंबर उणिवीह सौ एकवीह टे डिसंबर उणिवीह सौ टेवीह चारि डिसंबर उणिवीह सौ चोवीह पंज डिसंबर उणिवीह सौ पंजवीह